हय वाडिल्ल्या पेट्रोलाच्या भावाचो परिणाम बायकींगेचेर खूब जाल्लो आसा खूब प्रमाणान बायकींग एक्टिविटी कमी जाल्ल्यो आसा कारण पेट्रोलाचो भावच असो जाल्लो आसा की गरजेच्या कामांक सुद्दां गाडी भायर काडपाक भंय दिसता थोडे टायम म्हणल्यार थोड्या वर्सा पयलीं हेंच पेट्रोल जें आमकां साठ रुपया लीटर मेयटालें तें आतांच्या टायमार आतां पांच स वर्सां म्हणल्यार पेट्रोल जाल्लें आसा शंबर रुपया सुमार लिटर खूब प्रमाणान पेट्रोलाचो हो वाड जाल्ल्यान जें आमी सादारण मनीस आसा जे कॉमन मॅन म्हणटा जी मिडल क्लास लोक आसा तांकां हाजो खूब त्रास जाल्लो आसा कारण जो पगार आसा तो तरी त्या भशेन आसा पूण म्हारगाय खूब वाडत आसा आनी यो वच करतले जाल्यार सदांच जर गाडयेचो वापर जाता तितूनय पेट्रोलाक पयशे खूब वयता ताज्या खातिरूय असो म्हयन्याच्या पगाराचो एक चडसो भाग यो वच करपानूच वयता सेव करतलो किदें जाल्यार कमी सेवींग जाता तशेंच पळोवंक गेले जाल्यार आयज काल इलेक्ट्रीक गाडयो ज्यो बॅटरी वयल्यान चलता नाजाल्यार डायरेक्ट चार्जिंगेची आसता नाजाल्यार सी एन जी गाडयो ह्यो अश्यो खूब येयल्ल्यो आसा ज्या जाच्या खातीर खूब प्रमाणान जें प्रदुशण आसा तें कमी जाल्लें आसा आनी एक वेळार म्हत्वाचें आसा की असल्यो गाडयो येवच्यो लोकांनी तेंचो वापर करचो कारण पेट्रोलाच्या गाडयेन जो प्रदुशणाचो स्तर वाडलेलो आसा तो खूब जाल्लो आसा आनी आयज जर आमी कांय करना जाल्यार आमचें जें फुडलें पिळगी येतली तांकांय खूब त्रास जातले आमच्या खातीर आतांच आमच्याच भलायकी खातीर तरी हो खूब वायट परिणाम असो करता कारण जो गाडी धुंवर सोडटा पेट्रोलाची गाडी जी धुंवर सोडटा ताज्या खातीर कार्बन मोनोक्सायड खूब वाडलेलो आसा आनी कार्बन मोनोक्सायड वाडलो म्हणटगीर जी ग्लोबल वॉर्मींग आसा ती वाडटा ग्लोबल वॉर्मींग म्हणल्यार कशें किदें की जी आमची ताप आसा जी हवामानान ताप ती वाडटा ताज्या खातिरूय आमचे भलायकीचेरूय खूब वायट तरेचो परिणाम जाता तशेंच जो गाडयेचो धुंवर आसता त्या धुंवरा खातिरूय खूब प्रकारची छातयेची दुयेंसां म्हणटा अस्थमा वा आमच्या स्कीन एलर्जी तशें खूब प्रकारची दुयेंसां लोकांक जाता ह्यो नव्यो गाडयो ज्यो येयल्ल्यो आसा लायटी वेल्यो तांच्या खातीर प्रदुशण खूब प्रमाणान कमी करपाक तांच्यांनी मदत केल्ली आसा